मां फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कंदो आहियां ऐं हिन में सिर्फ़ु मां पंहिंजे कृष्न भॻवानु राधा रानी या पंहिंजे गुरू महाराजनि जा विडियोसि वग़ैरह थी विया इस्टेटस वग़ैरह थी विया त उहे ई शइ फॉलो कंदो आहियां बाक़ी मां हुननि शयुनि में न वेंदो आहियां की जेके किना विडियोसि हूंदा आहिनि या किनी किनी ख़बरूं हूंदियूं आहिनि त उहे शइ मूंखे ॾिसणु पसंदि कोन्हनि ऐं मां बि इहो ई चाहींदो आहियां की हर को माण्हू हिन शइ जो यूज़ सुठे ढंग सां करे फेसबुक ॾाढो सुठो आहे यूज़ करण जे हिसाब सां चाहे इंस्टाग्राम थियो चाहे फेसबुक थियो अॼु तरह तरह जा लाइव सतसंग थी विया लाइव दर्शन थी विया मंदरनि जा या लाइव जेके बि पंहिंजा प्रोग्राम लाइव हलंदा आहिनि त पाण उन्हनि शयुनि खे फेसबुक जे द्वारा या इंस्टाग्राम जे द्वारा यूज़ करे सघूं था त इहे शयूं अगरि असां सुठे यूज़ में खणूं त असांजे ॾाढे फ़ायदेमंद जी आहिनि बाक़ी त अॼु जी जेकी जनरेशन आहे अॼु जा जेके ॿार आहिनि कोई फेसबुक इंस्टाग्राम ते पंहिंजा हेॾा हेॾा फ़ोटू अपलोड कंदा आहिनि की मतिलबु असां न ॾिसी करे बि उन्हनि खे अहिड़ो मतिलबु लॻंदो आहे की छा हली रहियो आहे पर अगरि जे उन खे सुठे नमूने यूज़ कजे त असां लाइ ॾाढो सुठो आहे फेसबुक इंस्टाग्राम ॾाढी सुठी शयूं आहिनि सुठे नमूने ई हुन खे यूज़ कजे